ہندوستان کی تاریخ دنیا کی سب سے پرانی تاریخ ہے یہ ملک بہت ساری قربانیوں سے تشکیل پایا جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس ملک پر کئی بادشاہ راجا حکمراں حکمران بنے اور کئی سارے راجاؤں نے بادشاہوں نے حکمرانی کی اس کے بعد انگریز آئے انگریز آنے کے بعد ہمارا ملک تباہ و برباد ہو گیا لیکن ہمارے لیے قابل فخر تاریخی لمحہ وہ تھا جب انگریزوں نے اس ملک کو چھوڑ دیا اور ہمیں آزادی ملی اور اس آزادی میں بہت سارے اہم لیڈروں نے حصہ لیا جیسے کہ ٹیپو سلطان گاندھی جی مولانا ابوالکلام آزاد اور کئی بھگت سنگھ اور کئی ایسے لیڈر ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے ملک کے نام اپنے ملک کو آزادی دلانے کے لیے نچھاور کردیا اور ہمیں کئی جد وجہد کے بعد اس ملک کو آزادی ملی